ہیلو وعلیکم السلام جی بتائیے جی جی پالر سے ہی میں بات کر رہی ہوں بتائیے جی ہو جائے گا کب کروانا ہے آپ کو جی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو جائے گا آپ کا آپ آ جائیے گا تو جی دیکھیے کرشمہ میک اپ کے تو پانچ گھنٹے لگیں گے اس میں ٹائم بہت دن کے آدھا گھنٹہ فیشیل تین گھنٹے لگیں گے تھریڈنگ کے آدھا گھنٹہ ارے ہاں تو آپ آ جائیے گا میں اسی حساب سے آپ کا میک اپ کر دوں گی ٹائم تھوڑا کم ہو ہو جائے گا تھوڑا میں جلدی کروا دوں گی آپ کا میک اپ تو کرشمہ میک اپ بیس ہزار اس کا بیس ہزار ہے اور فیشیل کا ہے آپ کا دس ہزار اور تھریڈنگ کا ہے ہزار روپیے دیکھیے سبھی جگہ آپ نے آپ نے اور جگہ بھی سنا ہوگا ہمارے یہاں سب سے کم میں ہی ہوتا ہے جی جی بالکل جی بالکل تو ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا تھوڑا میں آپ کا کم کر لوں گی جی جی